जेन्ना म्हाजी तकली दुखता आमच्या घरान तरी म्हाजी मम्मा म्हाका खोबऱ्याचे तेल आसता ते तकलेक लावन बरी मालीश दिवन मागीर वन आवर बी आमी न्हिदता सो तेचे तें केलें की मागीर म्हाका बरें दिसता सो हें हांव रमेंड रिकमेंड करता